دیکھیے ہماری ریاست جو ہے ہمارے ہندوستان میں اردو کا بہت ہی اچھا رواج ہے اور اردو زبان بہت اچھی طریقے سے بہت زیادہ تر شہروں میں فیمس ہے بہت زیادہ اچھی طرح سے بولی جاتی ہے اور اردو زبان جو ہے ہے بہت اچھا ہی رول ادا کرتی ہے مدرسوں میں اسکولوں میں اور مساجدوں میں مکاتبوں میں کافی جگہ پر اردو بولی جاتی ہے اور بہت اچھی طرح سے ابھی بھی ہمارے ریاست میں ہمارے ہندوستان میں جو ہے کئی جگہ ایسی مشہور ہے جہاں پر اردو زبان بہت زیادہ عام ہے مشہور ہے بہت زیادہ چلتی ہے اور اردو زبان سے ہی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں ہم بہت آسان طریقے سے سامنے والے بندے کو جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھا پاتے ہیں